आमी जेन्ना ट्रेकिंगा हांव जेन्ना गेलां तेन्ना हय खूब कचरो आनी प्लास्टीकचे बोटली उडयल्ली आसतात आनी थोडी कडेन सामकी घाण आसतात लोक अशे तशे खावन पिवन अशेय उडयतात खंयचेंय प्लास्टीक आसूं तें अशेंच खावन आमी उडयतात आमी जे जेन्ना आमी ट्रेकिंगाक वता तेन्ना एक तर आमी एनवो आमचें पर्यावरण सारकें नीट आनी क्लीन दिसपाक आमी प्लास्टीक आमी कमी प्रमाणान वापरपाक शकता हर ज आमी थंय सगळे कडेन वता तेन्ना डस्टबीन आसतात सो आमी एक आमी एक पोती व्हरून तातूंत आमचो कचरो घालपाक शकता आनी तो कचरो आमी घरा हाडून आमच्या डस्टबिनान उडोवपाक शकता आमी गेल्ले कडेन थंय थंय कचरो हाडून तो पर्यावरणाक सामको हे दोश आसता पर्यावरणान आमचो घाण जाता आनी प्रदुशण जाता तें मागीर उदक हाचें आसता झाड झाडां आसता तांकां मागीर तें सामकें उदक उदक उदकान जेन्ना आमी तें उडयता प्लास्टीक मागीर तें उदक व्हांवून व्हांवून खंय येता तें मागीर आमकांच त्रास लागतात सो आमी क्लीन दवरचें आनी आमी ते जे उडयतात कचरो ते आमी आमच्या बरोबर आमच्या बॅगान नाजाल्यार एक पोती व्हरपाक शकता आनी ते पोतयेन आमी घालून हाडपाक शकतात आतां हांव जेन्ना खंयी भोंवपाक वता ट्रेकिंगां तेन्ना हांव सदां एक पोती व्हरता आनी तेी पोतयेन सगळें सामान हाडून घरा हाडटात हाडटा कित्याक थंय पर्यावरणाक घाण जावची अशी न्हय आमी क्लीन दवरचें म्हणून हांव सदां क्लीन दवरता पूण थंय चडशे लोक थंय बेश्टे उडयत आसतात आनी कांय पडिल्लें नासता